हम एगो रेजर कीनलहुॅं हैं जे बड़ा बढ़िऑं शेविंग होइया ओ मुदा चलैया तीस रुपैआ बत्तीस रुपैआ मे देलक हमरा जे मतलब कहलक जे सात दिन तक अहाँ शेविंग कऽ सकै छियै सात दिन तक शेविंग करलहुॅं ओकरा मतलब चलल बढ़िऑं एहन तरहक कोनो बात नहि छै शेविंग बढ़िऑं भेल ओहिसँ हमरा मतलब क्वालिटी ओकर बढ़िऑं रहै लेकिन हल्का पलका जे छै मूँह मे ओ कनिक लागि गेल हमरा ओ मतलब कनि कटि गेल गाल पर जे मतलब ब्लड जाय लागल मुदा तबौ ठीके ठाक चलल रेजर सात दिन के कहलक सात दिन तक अहाँ ओकरा यूज कय सकै छी रेजर के मार्केटो ओकर बढ़िऑं छै पकड़ बढ़िऑं छै ओकर सबकिछु बढ़िऑं छै सबकिछु सुन्दर लागल रेजर बड़ा बढ़िऑं रहल बढ़िऑं हाथो मे पकड़े मे ठीक लागल सोफ्ट रहे चलल बढ़िऑं जकाँ लेकिन लास्ट मे यऽ भेल कि कनि कट लागि गेल हमरा एहन तरह के विशेष नहि तैयो ठीक यऽ मार्केट ओकर बढ़िऑं पकड़लक यऽ